आंनि मिथिनाय सोरखारि सानथांखिफोरा जाबाय आइ इउ आइ न' दालां मेट्रिक ऐत्स एस पास जायोब्ला स्कुटि मोननाय बेफोरनो आंनि सानथांखिफोरा आरो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनो होननानै बुङोब्ला आङो बुंनो सानोदि गामिफोराव गोरिब गुन्द्राफोरा न' बां गैयि संसार जानानै थायो थांनानै थायो बेफोराव न' मोनोब्ला आइ इउ आइ न' मोनोब्ला एसेब्लाबो थानायनि थांनानै थानायनि थानाय जायगानि सुबिदा जायो आरो फरायसालियाव फैनो थाखाय साइकेल मोनो फरायसालिआव गोरिबफोरा गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा जेबो सुबिदा गैयाब्ला साइकेल जों थांनो हायो बेबो मोनसे सुबिदा जायो गोरिबफोरनि थाखाय बेबायदिनो गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय सोरखारनि सानथांखिफोरा गोबां मुलाम्फा होयो आरो बेबादिनो बुंनो सानो आङो बेनोसै आंनि बुंनाया